खेल खेलैके लेल जे छै ने बहुत बढ़िआँ ग्रामीणसभके लेल कबड्डी आओर भेल कबड्डी आओर खेललक शरीर स्वस्थ रहल कबड्डी आओर खेललक बैट बॉल खेललक कि बुझलिए फील्डो आओरमे खेला खेलैसँ ओ शरीरके लेल फाइदेमन्द अछि कि बुझलिए खेल खेलैके लेल जे छै ने बहुत आदमी गामघरमे एकत्र भेल दस आदमी बारह आदमी बिछिकऽ टीम बनेलथि खेलैलए चल ओतऽ फील्ड आओरपर गेलहुँ खेललहुँ गुल्ली आओर गुल्ली गुल्ली डण्टा आओर कि बुझलिए फुटबॉल मैच कि बुझलिए किरकेट आओर ई आओर खेललहुँ टाइमपास करलहुँ कि बुझलिए किरकेट आओर खेलैके लेल छै ने बैट बॉल समाजी टोलपर ई अइ बच्चा आओर सब आदमी पइसा जमा करलहुँ बॉल खरिदैके लेल बैट खरिदैके लेल कि बुझलिए गेलहुँ तब खेलैलए तऽ शरीरो स्वस्थ रहल सुबह शाम बैडमिन्टन खेलू कि बुझलिए सुबह शाम बैडमिन्टनो खेललासँ अहाँके शरीरमे गरमी आबै छै ठण्डीके टाइममे तऽ आओर बढ़िआँ फाइदाजनक होइ छै कि बुझलिए खेला आओरके लेल कबड्डी भेल कि बुझलिए बहुत चीज एहन खेलैके लेल जे छै ने क्षमता हेबाक चाही बच्चा खेललक तऽ शरीर स्वस्थ रहल कि बुझलिए शरीर स्वस्थ रखैके लेल खेला जरूरी छै खेल खेलैत खेलैत खेलैत अपन कबड्डी आओर खेललहुँ बैट बॉल खेललहुँ कि बुझलिए घुमैत टहलैत गुल्ली डण्टा चोर नुकैआसब चोर नुकैओ आओर खेलैमे बढ़िआँ लगै छै खेलै आओरमे तऽ चोर नुकैआ बढ़िआँ लगै छै आओर बैडमिन्टन आओर खेललहुँ कि बुझलिए कबड्डी डोगे कूदफान करनाइ ओ छतपरसँ ओ छतपर पतङ्ग उड़ेनाइ पतङ्गो आओर उड़ेलहुँ छतपर कि बुझलिए टाइमपास करलहुँ ठण्डीमे कौकर खेललहुँ आओर गेन्द फुटबॉल फुटबॉलो आओर खेललहुँ शाम आओरके तऽ ओ मेघओमे नीक लगै छै फुटबॉल आओर खेलैमे शरीर स्वस्थ रहल पूरा शरीर एगदम फुरतीके सङ्ग डग डग रहल कि बुझलिए आओर जे छै बैडमिन्टन आओर जे सुबह शाम खेलू ओहोसब बढ़िआँ लगै छै खेलैमे कि बुझलिए तकरा बाद सुबह शाम जाउ बैट बॉल खेलू कि बुझलिए आओर बैट बॉल खेलै आओरमे बहुत बढ़िआँ लगै छै कि बुझलिए रन पट्टीपर जाउ फील्डपर गेलहुँ दस बारह आदमी खेलधूप करलहुँ कि बुझलिए चोर नुकैआ आओर खेललहुँ तऽ इएहसब खेलैत खेलैत जे छै चोर नुकैआ आओर खेललहुँ तकरा बाद जे छै ने टोपी छिना छिनी करलहुँ अपनामे दस बारहगो लड़कासभ खेललहुँ गमछा घिचा घिची पोखरिमे हेलनाइ आओर ओहो आओर खेलै छिए पोखरिमे हेलै आओरके काम करलहुँ आओर पोखरिमे हेललहुँ आओर तकर बाद ई से ई कर आइ सरस्वती पूजा छिए आइ ई कर ई कर चन्दासब ओसुललहुँ कि बुझलिए चन्दा आओर ओसुलिकऽ अपन सरस्वती पूजा आओर मनेलहुँ कि बुझलिए होली आओर पीठेपर रहल सभ एन्ज्वॉइ लेलहुँ रामनवमीके एन्ज्वॉइ लेलहुँ कि बुझलिए एन्ज्वॉइ लैत लैत अपन खेललहुँ दसगो लड़का आओर अपन सभ पार्टी आओर मनेलहुँ कलम आओरमे सभ लड़का घुमि घामिकऽ पार्टी आओर मनेलहुँ खेल खाल करलहुँ बहुत बढ़िआँ लागल देखैमे खेललहुँ